असां पंहिंजे ज़िंदगीअ में अ अञा ताईं मैराथोन जी दौड़ में भाॻु त कोन वरितो आहे पर तॾहिं पाणि असांखे हिन बारे में नॉलेज त आहे छोकी पाणि टी वी में ॾिसंदा आहियूं की खिलाड़ी कीअं भॼंदा आहिनि छा आहिनि ऐं कीअं कंदा आहिनि कीअं तयारी कंदा आहिनि त मैराथोन जी दौड़ में भाॻु वठण हूअं सुठी ॻाल्हि आहे पाण खे वठिणो खपजे हिनखे वठण सां पंहिंजे देश में नालो थींदो ऐं पंहिंजा सरीरु मज़बूत थींदा पंहिंजी हड्डियूं मज़बूत थींदियूं पंहिंजी टंगू पंहिंजा हथ पंहिंजा पेर सभु मज़बूत थींदा मैराथोन जी दौड़ में पहले भाॻु वठू पर जंहिं वरितो आहे हुनजे लाइ त पतो आहे ज पर जंहिं न वरितो आहे उन्हनि खे कंहिंखे नॉलेज आहे कंहिंखे कोने पर असांखे जेतिरी आहे असां हुनजे बारे में ॿुधायूं पिया छोकी असां टीवीअ में ॾिठो आहे की मैराथोन जी दौड़ में कीअं भॼंदा आहिनि कीअं खिलाड़ी कीअं कंदा आहिनि छा कंदा आहिनि कीअं पंहिंजी तयारी कंदा आहिनि त मैराथोन जी दौड़ में भाॻु वठण सुठी ॻाल्हि आहे अचण वारे समय में पाण खे मैराथोन जी दौड़ में भाॻु वठिणो खपजे हिन में दौड़ वठण सां हिन दौड़ में भाॻु वठण सां पंहिंजो अॻियां देश में नालो थींदो आहे